बाइकिंगके लोकके लेल एकटा शौकके रूपमे शौक भी तकर बाद आदमी जेतना आर्थिकमे छै कोन गाड़ी लए सकैत छै ठीक छै कोइ बुलेट लेतै जकर आर्थिक छै बुलेट लेलकै के टी एम लेलकै अपाची लेलकै कोइ सप्लेंडरो लए सकैत छै जे भी गाड़ी जे कमसँ कममे आर्थिक प्रॉब्लम छै तऽआदमी किछु भी लए सकैत छै आदमी कमसँ कममे भए जाय हमर गाड़ी आ जकरा छै राशि धनराशि तऽ ओ ओ कनि अच्छा अच्छा गाड़ी लेतै बुलेटमे भी ढेर तरहके बुलेट आबैत छै जे जकरा जे पसन्द होइत छै अपना अनुसार सभ लैत छै तकर बाद बाइक चलेलक लड़कीसभ स्कूटी लेलक आजकल इस् स्कुटियोमे ढेरिक चललै हन एलेक्ट्रिकोवला चललै हन सुविधा आ इलेक्ट्रिक लेलकै तऽ बहुत अच्छा पॉल्युशन कम रहैत छै बाइक भी आ आबि गेल छै आजकल इलेक्ट्रिकवला चार्ज करियौ आ बा बाइक चलैयौ सुविधा जेतनासँ जेतना प्रयास शौक होइत छै लोककेँ गाड़ियोके जे शौखीन छै आजकलके लड़का ज्यादा शौक़ीन रहै छै जे हीरोवला गाड़ी चलैए सभ आ जब लड़कियोसभके रहैत छै शौक लड़कीके भी किछु ज्यादे भऽ गेल छै पहिनेके जमानामे बेसी जे कोन गाड़ी लियै नहि लियै गाड़ीपर बैठैयोके सभके ई स्टाइलके छै गाड़ी ओ छै आ चलबै लेल सभके अधिकतर लड़कीसभ स्कूटी लेलक आ लोक चलेलक अपन आ बाइक सभसँ बढ़िआँ जेना पसन्दमे हमरासभके जेना छै अभी तऽ बुलेट नयामे एलै हन बुलेट जे नयावला पुराना तऽ छेबे करै बुलेट भी ढेर तरहक जेना छै आदमी बुलेटमे अपन बैठलक आरामसँ सुविधाजनक बढ़िआँ रहल अपन माइलेजो लै दुआरे जेना जेना कम स्पलेंडरसभ माइलेज जेना कम लैत छै बुलेटसभ तेलो बेसी खाइत छै आ ईसभ कम माइलेज लेलक स्प्लेण्डरसभ आ बुलेटसभ ज्यादा लैत छै आदमीके जेत जेतना आर्थिक छै दए सकैत छै तेल भी गाड़ी किनै टासँ नहि भए जाइत छै बुलेट लए लेलियै बुलेट लै के बाद तेलो लगतै अपाचियो सभमे लगैत छै जेतना दए सकय